आं सानफ्रोमबो गले गले बाहायग्रा मबाइल एप कम्पिउटार सप्टवेरफोरानो जादों इउटुब जायनिफ्राय आङो गोबां गोबां माबाफोर सोलोंनो हा सोलोङो आरो आंल' नङा बुहुमनि गासै सुबुंफोरानो सोलोंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो दंबावो गुगल ट्रेन्सलेट जेराव गुबुन मोनसे रावनिफ्राय गुबुन मोनसे राव दानस्लायनो हायो आरो आरो दङ कर्सचेडा होन्नाय मोनसे एप जेराव जों गोदान गोदान आयदा सोलोंनो हायो बा गोदान गोदान कर्स अनलाइन कर्स लानानै जोङो गोदान गोदान माबाखौ एक्सप्ल'र खालामनो हायो आरो आरो बेफोर बादिनो गोबां माबा दंबावो जेरै जायखौ बुंफोरनानै फोजोबजोबनो हाया बादि जायो आरोना जेरै इउ पी आई एप फोर जेरै जेरै गुगुल पे पन पे पेटिएम जायफोरनि गेजेरजों जों मानि गोरलैयैनो रांनि सोलाय सोल'खौ खालामनो हायो आरोना सासेनि एकाउन्ट निफ्राय सासेनाव जायखौ होनो केसलेस ट्रेनजेक्सन आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां एप एपफोर दंबावयो जाय मानि सानफ्रामबोनि लाइपखौ गोरलै सिनै खालामनानै होबाय आरोना